जी नमस्कार नमस्कार भैया नमस्कार हाँ बताइए आप फोन किया आपने अच्छा अच्छा अच्छा हम हम उत्तर प्रदेश लखनऊ के ही रहने वाले हैं हम आपके यहाँ आएँगे हें

अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा वहाँ हम अच्छा वहीं हम आएँगे तो आप हमको दिखाएँगे हाँ बस बस बस हमको यही था पैसे आप हाँ आप पैसे बता दीजिए कि प्रति दिन कितने पैसे आप लेंगे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक

एक हफ्ता अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक हम

और हाँ

खाने के लिए अच्छा

अच्छा क्या आपके यहाँ पाया जाता है जो अच्छा हो बढ़िया होता है अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ जाते तो हैं हाँ अच्छा अच्छा अच्छा और

ठीक आप घुमाइएगा जो हमें पसंद रहगी तो हम ख़रीद ख़रीद हाँ आप घुमाइएगा तो हम जो सब पसंद आएगी हम ख़रीद लेंगे ठीक आप छः ही बजे तक ठीक ठीक ठीक नमस्कार